हाँ जी बोलिए

जी

हाँ सर वैसे है हाँ आप लोग मतलब सर वैसे आपका रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा आपका आप कबसे अपसेन्ट हो कब तक नहीं आए हो सर आप

फिर आप मतलब कबसे नहीं आ रहे लाइब्रेरी जी आपके पास सर कौन से सब्जेक्ट की बुक है जी सर कबसे रखी हुई है सर अपने यहाँ पेनाल्टी चारजेस मतलब पर डे का दो रुपए है तो इस हिसाब से मतलब दो मंथ के हिसाब से मतलब आप ही सोच सकते हैं एक सौ बीस रुपए होगा नहीं सर आप बुक ला जमा कीजिए फिर क्या है मतलब वही रेगुलेशन रुल्स सबके लिए यहाँ पर अलाऊ हैं आपको तो मतलब वो पेनल्टी देनी ही होगी

नहीं हाँ सर नहीं सर मैं आपकी प्रॉब्लेम समझ रहा हूँ सर पर क्या है सर जो रुल्स रेग्यलैशन है वो तो सभी के लिए समान है ना तो सर आप आप बुक जमा कीजिए और एक सौ बीस रुपए पर मतलब वो आपकी पेनल्टी हो रही है तो आप मिनिमम हंडरेट रूपए जमा कीजिए जी और बुक जमा कर दीजिएगा

बीस रुपए कनसेसन कर चुका हूँ और इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा जी नहीं सर इससे कम नहीं हो पाएगा आप कह रहे हो रूल्स एन रेगुलेशन सब के लिए ठीक है एक सामान रहेंगे फिर भी मैं अपनी आपके लिए बीस रुपए कर रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखें मतलब बुक इसू करवाएं तो सही समय पर जमा करें नहीं सर अब तो कनसेसन नहीं हो पाएगा उतना ही है ठीक है मतलब ठीक है आप कीजिए बुक जी हाँ सर नेक्स्ट मन्थ बाकी पेड कर दीजिएगा थैंक यू